دلی ایک ایسا خوبصورت شہر ہے جہاں مختلف مذاہب ثقافتوں اور زبانوں کے لوگ صدیوں سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور دیگر قوموں کے لوگ ایک دوسرے کے رسم و رواج اور تہواروں میں نہ صرف شرکت کرتے ہیں بلکہ انہیں خوشی سے مناتے بھی ہیں دیوالی پر مسلمان دوست اپنے ہندو دوستوں کے گھروں میں مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں تو عید پر ہندو اور سکھ دوست ایک دوسرے کو مبارک باد دینے آتے ہیں کرسمس پر گرجا گھروں میں ہر مذہب کے لوگ خوشی خوشی جمع ہوتے ہیں بہت سے مقامات پر لوگ ایک دوسرے کی شادیوں دعوتوں اور مذہبی تقریبات میں بھی شریک ہوتے ہیں یہاں کے بازاروں میلوں اور تہوہاروں میں ایک خوبصورت گہمہ گہمی نظر آتی ہے جہاں ہر رنگ اور ہر خوشبو دلی کی محبت بھری فضا میں گھل مل جاتی ہے لوگ اپنے لباس کھانوں اور زبان میں فرق ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا مکمل احترام کرتے ہیں اور بھائی چارے کی ایک روشن مثال قائم کرتے ہیں اسی لیے دلی کو بھارت کا دل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر دھڑکن میں محبت اور ایکتا کی جھلک نظر آتی ہے